हम अपन कार्य खुद करै छी पेण्ट के किताब सभकेँ बहुत बढ़िऑं जेना राखै छी आओर हुनकर ओकरा जे छै से नीक बनबैके लेल आओर हम बहुत काज एहन करै छी जे जेनाकि नेट सँ हम बहुत पेण्ट कऽ जे छै से डिजाइन ताकैत रहै छी जे कोना ओहिसॅं नीक हेतै आओर ओहिसॅं बढ़िऑं बनायल जेतै आओर भी जे कोनो भी डिजाइन छै जे कोनो आओर जे पेन्टिंग कयल जाइत छै जे कोनो आओर भाग संस्कृतिके जे पेण्ट छै ओकरा मैथिली मे हम ट्रान्सलेट करैके कोशिश करै छी पेण्टिंग मे जे ओहिसँ नीक हेतै आओर नीक बनबैके कोशिश करै छी ओहिसँ ओकर कलर मैचिंग करैके कोशिश करै छी जे एहिमे बहुत जे मिथिलाक लोकके पसन्द हेतै आओर हुनकर जे ओहिमे जे छै से माॅंग छनि ओहिके हम पुरा करैके कोशिश करै छी जे ई नीक बनै आओर सभकेॅं जे छै से नीक लागै